ہندوستان کا کھانا متنوع اور ذائقےدار ہے جس میں مختلف ریاستوں اور خطوں کے منفرد ذائقے اور پکوان شامل ہیں ہندوستانی کھانا اپنی خوشبودار مسالوں اور ذائقوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے مشہور پکوان بریانی مختلف اقسام کی بریانی جیسے حیدرآبادی بریانی مرادآبادی بریانی لکھنؤ بریانی اور کلکتہ بریانی پورے ملک میں مشہور ہیں دال مکھنی یہ ایک کریمی دال ہے جو خاص طور پر شمالی ہندوستان میں مقبول ہے تندوری چکن یہ مرغ کا ایک خاص پکوان ہے جو دہلی اور پنجاب میں زیادہ مقبول ہے مشہور مسالے ہلدی کھانوں میں رنگ اور ذائقے دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں زیرہ مختلف کھانوں میں خوشبو اور ذائقہ کے لیے استعمال ہوتا ہے گرم مسالہ مختلف مسالوں کا مرکب جو کھانوں کو خوشبو اور ذائقہ دیتا ہے روز مرہ کی زندگی میں ہندوستانی لوگ اپنی روز مرہ کی زندگی میں روٹی دال سبزی اور چاول کو اہمیت دیتے ہیں ناشتے میں پراٹھے پوری بھاجی اور ڈوسا جیسے پکوان بھی عام ہیں مختلف تہواروں اور تقریبات میں مٹھائیاں جیسے کہ گلاب جامن جلیبی اور رس گلا بھی کھائے جاتے ہیں ہندوستانی کھانا اپنے تنوع مسالوں اور ذائقوں کی وجہ سے دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے